میں باقی چیزوں کی طرح لکھنا بھی شوق سمجھتا ہوں میں عام طور پر خالی وقتوں میں لکھتا ہوں اور مجھے لکھنا بہت پسند ہے اور میرا آرام دہ جگہ میرا ایک حجرہ ہے جہاں میں بیٹھ کر لکھنا پسند کرتا ہوں میں شعر و شاعری لکھنے کا زیادہ شوق رکھتا ہوں اور جب مجھے کوئی پرانے بادشاہوں کی کہانیاں مل جاتی ہے تو میں اسے بہت خوبصورت خوبصورت انداز سے لکھنا پسند کرتا ہوں بادشاہوں کی کہانی لکھنے میں مجھے بہت شوق ہے